اتر پردیش کے اندر تعلیمی نظام طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور کیریئر کے مواقع کے لیے بہت طریقوں سے تیار کرتا ہے ان کے لیے نیٹورکنگ کا انتظام کرتا ہے اور انٹرشپ یا آئیڈیاز کا خوب انتظام کرتا ہے کیوںکہ یہ تعلیمی نظام ہی ہمارے طلبہ کے معمار کو بدھات بڑھاتی ہے اور ان کی تعلیم کو صحیح تربیت کا پتہ دیتی ہے اور اگر طلبہ کو کسی بھی طرح کے مشکل ہوتی ہے تو انہیں دور کرنے کے لیے انٹرشپ کا انتظام ہوتا ہے اور اس کے لیے شروعات کا بھی انتظام کیا جاتا ہے تاکہ طلبوں کوتعلیمی کی انتظام میں جو بھی پریشانی ہو اسے دور کیا جا سکے اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بہترین سے بہترین تعظیم اور تعلیم مہیا کرا کرایا جا سکے اور اس کے لیے کیریئر کی ٹیم ہر ٹائم تیار رہتی ہے